जी हाँ मेरे भाई ने अभी अभी कॉलेज पासआउट किया है जिसमें एक अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसने और उसने अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुना है जिसमें वह अपने लिए अपने आप को आगे ले जाएगा फ्यूचर में वह जो भी करना चाहता है उसके लिए अभी वह बेस बना लिया है उसने तो अब कॉलेज पास करने के बाद उसके उसको जो भी चाहिए या फ़िर जो वह करना चाहता है वह कर सकता है यह मैंने देखा है मैंने अनुभव किया है कि मेरा भाई जो है वह बेहतर कर रहा है अभी अभी उसने कॉलेज पास किया है उस ओ अब आगे जो करना चाहता है कॉलेज के बाद वह कर सकता है क्योंकि उसने उसके लिए ही कॉलेज कंप्लीट किया है अन्यथा वह कॉलेज कंप्लीट नहीं करता तो शायद वह उस पाथ पर नहीं चल पता जिस पाथ पर वह चलना चाहता है इसलिए उसका मैं जानता हूँ कि उसने बेहतर किया है कॉलेज पास करके